फ'ननि बाहायनाय आखु फ'ना जाबाय जोंनि सिगाङाव टु थावजेन्ड फर थ्रि बेनियाव आङो किपेड मबाइल बाहायोमोन किपेड मबाइलाबो थारमाने स्मार्टफ'न गैयै समाव ओरैबायदि मोजांमोन किपेडानो माने फ'न हरबाबो अबावबा गोजानाव थायोबा फ'न गैयाबा टेलिफ'नजोंनो सोलिनो हायोमोन न'निफ्रायनो हौवाया दाबसेयाव थायोबा फिसाफोरा दाबसेयाव थायोबा किपेडजोंनो सोलिनो हायोमोन आरो किपेडआ जानला मोनला गोग्लैबाबो जेबो जायामोन ओरैबायदि मोजां माबा किपेडआ आरो जानला मोनला बायला बायसि जायामोन सोलिनो मोजांमोन नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम जायोमोन ओमफ्राय आरो नै दाथ' टु थावजेन्ड सेबेनथिन सिक्सथिन फरटिन बेफोरनिफ्राय जोंहा स्मार्टफ'ना नै दा टु थावजेन्ड फरसिम बारा जाबाय आरो स्मार्टफ'न लायोबा जोंहा ओरैबायदि नेटनि बाहादुरि जायो जों जेरावखि थाया जेरावखि थाङा मानो जों नेटजोंनो सोलिनो हायो आरो नायनो हायो गोबां बायदिसिना नुयो बेयावनो जोङो अनेक मुभि नुगोन आरो माबा जिब जुनार मा नायनो गोसो गासैखौबो जों सोलिनो हायो स्मार्टफ'ना ओरैबायदि जोंहा टेमपार ग्लासाबो गोग्लैबाथाय गावजोबो होनबाना नों दिनै होबा दिनैनो गोग्लैफिनोबा जों गाबोननो जोङो टेमपार ग्लासखौ होफिननो गोनां जायो आरो कारेन्टनि चार्ज होबाबो बेथारिया माब्लाबा दाम खमनि जायोबा जोंहा स्मार्टफ'ना ओरैबायदि बेथारिया बुगानानै जों बारा गोबाव सोलिनो हाया स्मार्टफ'ना माने मोजां गाज्रिनि गेजेराव बाहायनो रोङोबा मोजां बाहायनो रोङाबा जोंहा गाज्रि बेनिखायनो जों स्मार्टफ'नखौ मोजांबो होननानै सानना लानांगोन गोरों रोंगौथि गोनांनि थाखाय ओंखायनो जोङो स्मार्टफ'नखौ दायो मोजां मोनो होननानै लायो माने स्मार्टफ'नजोंनो गासैखौबो जों सोलिनो हाया आखाइजोंनो थुनो मोनो आखाइजोंनो ओरैबायदि थुनानै जिखुनु मा नांगौ मा बियो गुगोलपेयाव बिबाबो जों फिल्म ओरैबायदि नांगौ आंनो कुइसन एन्सार ओरैबायदि नांगौ होनना बिबा जों मोनो जों आरो किपेडआव बेबायदि मोना ओंखायनो जों स्मार्टफ'नखौ मोजां होननानै सानना लानांसिगोन आरो बेनिखायनो स्मार्टफ'नाव जोंहा ओरैबायदि नांगौ फरायनायनि थाखायबो जोबोद मोजां आरो गोजानाव थाहैबा जों बिदि फ'न रायज्लायबाबो गावनि बिमा बिफा गावनि बिदा फंबाइ भाइ बाहागि सोर बहा दं जेरावखि थाया आमेरिका गुजरात लन्डन जियावखि थाया मानो जों इन्डियाआव थाया मानो जों बे स्मार्टफ'नजोंनो नुजोबो ओँखायनो स्मार्टफनानो जोंनि थाखाय दा जुगाव जोबोद मोजां बे जाबाय गोदान मडेल जुग आरो बेनो सोलियो संसाराव ओंखायनो आङो स्मार्टफ'नखौनो साबसिन होननानै सानना लाबाय आरो स्मार्टफ'नजोंनो माखासे जोङो कम्पिउटार बायदि बेजोंनो अनलाइन खालामनानै गोबां खामानि मावनो हायो जेरै जोंनि दा पि एम किसान सोलियो अरुनदय मावो ओरै ग्रुपनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गोबां खामानि मावो आरो सोरनोबा अनलाइन अफिसाव हरनांगौब्लाबो जोङो अनलाइन अफिसाव हरो आरो गोबां खामानि मावनानै जों सोलिनो हायो स्मार्टफ'ना ओरैबायदि मोजां होननानै सानना लाजायो बेनि टेकनलजिया जाबाय बै समाव किपेडजों बारा मोजां नङामोन फ'न रायज्लायबाबो नेटवार्क अराबा जों रायज्लायनायखौ खोनायामोन बिनि माबा नेटवर्कआ खम जायोमोन आरो बारा मोजां सोलियामोन दानिया जाबाय स्मार्टफ'नजों जोङो जोबोद मोजां सोलियो सिम मोननै सोनो हायो बेयाव जोंहा मेम'रि सोनो हायो नोंनि रेखर्द गासै आखल आखु फथ' गासैखौबो जों सोनानै दोननो हानाय जाबाय ओंखायनो स्मार्टफ'नखौ आं बयनिख्रुइबो साबसिन होननानै सानना लाबाय आरो जोबोद मोजां बेजोंनो रायज्लायनाय गासैबो बयजोंबो खोनानाय मोजां गाज्रि सबजोंनो रायज्लायनो हायो बेनिखायनो आङो फ'न स्मार्टफ'नखौनो मोजांसिन होननानै बुंनो हायो आरो गासैखौबो रेक'र्ड खालामनानै जोंहा बेयावनो नोंनि बोराइ बुरै जालांनाय उन्दैनिफ्राय मा जाबोखो बेखौ जोङो दिखांनानै दोननो हायो मबाइल फ'न स्मार्टफ'नावनो बेखायनो आङो स्मार्टफ'नखौनो स्क्रिनटाच मबाइलखौनो मोजांसिन होननानै सानना लाबाय जोबोद मोजां जोबोद जोबोद मोजां स्मार्टफ'नानो बेनिखायनो आङो साबसिन होननानै सानना लाबाय